दिनै भारता मोगा मोगि जानांनाय माखासे देरसिन आबहावाफोरि आबहावायारि जेंनाफोरनि मादाव क्लाइमेट एबा आबहावायारि सोलायनायानो बयनिफ्राय देरसिन जेंना जानानै फैदों मानोना बेयावहाय बेनि माखासे जाहोनफोरा जाबाय जोङो नुनो मोनो बेयाव दंफां दाननाय हाग्रा सिफायनाय बेफोरबो बुहुत मोननै गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ लाबोदों बेफोरनि जाहोनाव बो फसिल प्युलफोर बाहायनाय जायनि जाहोनाव ग्रिन हाउस गेसफोर बारा जादों बेयावनो दोनैहाय ग्लबोल वार्मिं एबा दुंहावनाय थासारिया जादों जाना फैदोंं बेबादिनो जुदि सोरगिदिं जों जों खाथि खालानि सोरगिदिं हा दख'राफोरखौ नायोबा दैमा अरन हाजो हाजोमा फामु हा गासैखौबो नायोबा जोङो बेयावहाय गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनो स्पेसेलि जोंनि आसामाव बोसोरफ्रोमबो दै बाना जानायनि जाहोनाव हाफ्रा खुरखानायजों लोगोसे जायगाफ्रा सोलायनाय सोलायो आरो अखा हानाया माब्लाबाबो समान बिबाङै हाबाय थाया जायनि जाहोनाव गोबां जायगाफोराव रानखांनाया जादों बेफोर गासैबो मिथिंगायारि जेंनाफोराव गोग्लैयो बोसोरफ्रोमबो बोसोरसेयाव बोथोराव माब्लाबा गोलोम बोथोर गोजां बोथोर आरो दैज्लां बोथोर बेफोरबादि सोलायनायखौबो जों नुनो मोनदों मानोना बुङोब्ला गासिबो मिथिंगायारि सोलायनायजों लोगोसे आबहावायारि सोलायनायजों लोगोसे जोंनि जोंनि गेजेराव गोबां जेंनाफोरखौ लाबोबाय मानो होनना बुङोब्ला मानसिफोरा दिनै इनभारमेन्ट एबा आबहावायारि फ्रेन्डलि नंलिया जायनि जाहोनाव मानसिफ्रा माखासे आबहायारि जेंना गोनां आगजुफोरखौ बाहायनानै मुवाफोरखौ बाहायनानै आबादफोरखौ मावदों बेफोरबो गोबां रोखोमनि गिज्रा जानायफोरखौ लाबोदों जायनि जाहोनाव दिनै भारताव एबा भारतनि मानसिफोरा जायफ्रा हासार होनानै आबादफोरखौ मावो एबा एम्फौ एनला बुथारनाय जिनिसफोरखौ होनानै आबादफोरखौ मावो बेबादिनो गोबां आबहावायाव जों गाज्रि जानायखौ नुदों आरो बेनो आबहावायारि मोनसे गेदेर जेंना दिनै जोंनि खाथि खालायाव नुयो आरो जोंनि भारताव नुयो